जोंनि चिरां जिल्लाजों जोंनि बेंथल दख'रा जोंनि बेयाव मोनसे सोरखारि हस्पिटाल दं बिदिनो गिदिर गिदिर माबाफोर जायोब्ला जों बेयावनो फैयो ओमफ्राय ओइ सम लानानै सोरखारि माबानो डक्ट'रफोरखौ मोनाब्लाबो बे नार्सफोर कम्पाउन्दारफ्रानो बेबस्था खालाम लायनानै हानाय बायदिखो बेवहायनो नायो ओमफ्राय हायाब्ला जोङो खाजलगावआव लाङो खाजलगावआव जोंना मेन जाहैबायलाय आंबो लांजाखांबाय खाजलगावआव खेबसे एक्सिडेन्ट जाना बेनिफ्राय जोंनि बेंथलनिफ्राय बेनिफ्राय फारमासिफ्राथ' बिसोरनि बेक्थिग'त हिसाबै बिसोरथ' आरो मा होननाय बिसोरनाव मुलिफोरखौ नांगौ रोखोम जों मोनो सोरखारनि माबाफ्राव सम लानानै जों मोनाब्लाबो बिसोरो लिरनानै हरनायफोरखौ जों बायनानै बाहायनांगौ जायो बेनिफ्राय सरखारिफ्राथ' आरो बिदिनोखासै नोंनि सुबिदा बादिलाय बबावथो जाजोबनो गावसोरनिबो माखासे सम लानानै बिसोरो बेब'स्ताखौ लायो आरो दा ओंखायनो जों बांसिन फिसा फिसौ जायोब्ला जों फारमासिफ्रावनो नायजानांगौ जायो सरखारफोरखौ जों होसोजोबनो हाया सम लानानै बिदि आरो खोथाया